हें क्या क्या दिक़्क़त आ रही है नहीं इसके पीछे देखना होता है कुछ खोल के वह जो जहाँ उसका वह पानी गिरता है दिक़्क़त नहीं है पानी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है अच्छा उसमें गैस होती है एक प्रयाग गैस मुझे लगता है वही है उसी में मतलब सर्कुलेशन होता हो होगा देखना पड़ेगा अच्छा अच्छा गैस जो उसमें डाला गया था वह पहले ही डाला गया था कि मतलब जो पहले था वही चल रहा है आज तक तो अच्छा तो उस देखना पड़ेगा कि गैस ख़त्म हुई है या है मुझे लगता है कि मैं मिनुगा नहीं उसको लायक़ को और एक दो साल हुआ अच्छा अच्छा क्योंकि हर एक डेढ़ सालों में एक साल मान लीजिए मिनिमम उसका गैस ना चेंज करवाना पड़ता है पाइप जिस गैस पाइप होती है उसे साफ़ करने के बाद वह फिर से सेट किया जाता है तो काम चल जाता है फिर से कूलिंग करने लगेगा

हम्म चलिए इतना तक अच्छा अच्छा अभी आप जाकर चेक कर लेना पीछे जो उसका पानी निकलता है वह पानी निकल रहा है कि नहीं अगर पानी निकल रहा है तो समझ लो गैस उसमें है अगर पानी नहीं निकल रहा है थोड़ा थोड़ा है तो समझ लो गैस चेंज करना पड़ेगा डालना पड़ेगा वही जो गैस का ख़र्च आ जाए बाक़ी उससे भी काम चल जाएगा गैस चेंज करते ही कूलिंग भी करना शुरु कर देगा वह तो ठीक है हम उसको आकर चेक कर लेंगे अभी तो हमारे पास थोड़ा टाइम कम है मगर हम आज शाम को आकर आपको आपके यहाँ चेक कर लेंगे थोड़ा सा देख लेंगे क्या दिक़्क़त आ रही है उसमें गैस पटो गैस अगर नहीं होगा तो गैस डालेंगे अगर और कुछ टेक्निकल दिक़्क़त आती होगी तो वह भी सही कर लेंगे बस तो नहीं देंगे चलो अच्छा वैसे और अभी सुबह में आकर चेक कर लेंगे जैसा भी होगा जो भी दिक़्क़त आएगी तो वहीं सॉल्व कर लेंगे बना लेंगे ठीक है

ओके ओके ओके ओके